तुमकां रांदपाक कितलो वेळ दिवपाक आवडटलो आनी रेसिपीची गुंतागुंत कळ नासतना तुमी पळयल्ली वेळ घेवपी रेसिपी जेवण खंयचें म्हाका रांदपाक कितलोय वेळ दिल्यार आवडटा म्हाका किचन रुमांक खूब वेळ रावपाक सुद्दां आवडटा किद्याक म्हाका जेवण करतना फक्त सगळ्यो वस्तू मात लागी आसपाक जाय जेवण करतना म्हाका इतलें खोस भोगता की हांव बरें जेवण करून बरें करतलें आनी जेवतल्याक वाडटलें आनी म्हाका तें जेविल्ले पळोवन खूब आनंद जाता आनी म्हाका वेगळें वेगळें पदार्थ करपाक आवडटा की म्हाका आज हें कळपाक लागलें म्हाका तीं भायलें हाडून खातना खूब वायट दिसता त्या परस म्हाका हांवें केल्ले म्हाका हें करपाक कळटा न्ही अशें खोस भागता आनी रेसिपीची गुंतागुंत कळनासतना हांव पळयल्ली वेळ घेवपी रेसिपी जेवण खंयचें तर म्हाका खंयूय गेलें की एक खंयचें आयटम पळयलो रेसिपी पळयली डिश पलयलें तें घरां कडेन येवन हांव करपाचें प्रयत्न करतां की हांव तें करतलें खंयचे वेगळें वेगळें हॉटेलांतलें ते कितें खाल्लें शेव पूरी भेलपूरी गोबी मच्युरियन बटर चिकन मागीर मसालें डोसा आनी अशीं वेगळीं वेगळीं नॉनवेज सुद्दां ती सगळीं म्हाका करपाक वेगळें वेगळें स्टेटिचे वेगळें सुद्दां आसता एक एक पंजाबी चिकन आनी किदें कर्नाटकी जेवण कोळंबो आनी कसलीं चटणी तें पळोन म्हाका म्हाकाय करचेंशें दिसता कोणागेर गेलें कसलिय डिश खालें तें बेश्टें तांकां विचारतां की तुवें कशीं केली तातूंत कितें घाल्लें म्हाका करपाची ट्राय करतलें हांव अशें म्हणून घरा कडेन थंय हांव ती केन्ना काय म्हाका ती केल्यार पूरो जाता आनी ती करून सगळ्यांनी खालें किंवा हांवें केली म्हजे म्हाकाच खोशी भोगता की हांवें ती केली म्हणून